हमरा आओरके गाँव घरमे मैथिली भाषा कहैके हाइ इसकुलमे पढ़बैया कहैके है नहि पढ़बै एहि लऽ कऽ बदलाव भाषाके होयत जे रहै छै तऽ हर देशमे हर भाषा है तऽ धिया पुताके एहिसे भाषाके पढ़ने से बच्चाके भाषाके ध्यान रहतै आओर पढ़ाइ केने रहतै पढ़ाइ केने रहितै ताकि ओहि बच्चाके ध्यान रहतै तऽ कहीॅं कहीॅं मैथिली भाषा पढ़बै छै आ कहीॅं कहीॅं हिन्दी भी पढ़बै छै तऽ हर इसकुलमे नहि छै लेकिन कही कही पढ़बै छै आओर कही कही हिन्दी पढ़ा रहलै हन एहि लऽ कऽ भाषाके बच्चाके समझना जरुरी है आवश्यक बात है जे हर देशमे भाषाके बदलाव है मैथिली भाषा एहि भारतके बहुत महान भाषा मैथिली भाषा है शुद्ध भाषा